جی ہاں مجھے ضرور لگتا ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بچّے ان دنوں کھیل نہیں کھیلتے ہیں اور میں بچّوں کو زیادہ کھیلنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ان کے والدین کو سوچنا چاہیے اور ان کے والدین کو خصوصی طور سے ان اسکرین سے اپنے آپ کو اور اپنے بچّوں کو دور کرنا چاہیے جس میں آج بچے بالکل لگے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی ان چیزوں سے یعنی فون سے ٹیلی ویژن سے اور دوسرے الیکٹرانک گزٹس سے انہیں بچنا چاہیے اور ان کا استعمال کم کرنا چاہیے اپنی زندگی میں جس کا وہ عام طور سے کرتے ہیں اور اپنےبچّوں کو بھی اس ان کے کم استعمال کرنے کی انہیں ترغیب دینا چاہیے اور انہیں آف لائن کھیل جو پہلے زمانے کے ہوا کرتے تھے اس طرف انہیں متوجہ کرنا چاہیے اور ان کی توجہ مبذول کرانی چاہیے تو اس طریقے سے ہم بچوں کو زیادہ کھیلنے کی ترغیب دے سکتے ہیں ان کھیلوں کی